साढ़े उधमपुर बिच्च बड़ियां गै स्कीमां चला दियां जि'नें बिच्चां अस तुसें ई दस्सी सकने प्रधानमैंतरी कोशल विकास योजना जेह्दे बिच्च अनेक प्रकार दे बच्चें गी लेइयै बड़ा किश सखाया जंदा जि'यां इलैकट्रक्ल वर्कस सखाया जंदा टेलरिंग सखाई जंदी ते होर बी बड़े कम्म सखाए जंदे जेह्दे कशा बच्चे जेह्के हैन ओह् वैनीफिट लैन ते कन्नै अपना कारोबार चलाई सकन इ'यां गै प्रधानमैंतरी आवास योजना बी ऐ अजकल बड़ी गै स्कीमां कन्नै बजुर्गें आस्तै बी आ दियां जेह्के बड़ी गै हैल्पफुल ऐ जि'यां अस आक्खी सकने ग्रांटां मिलै दियां लोकें ई कन्नै फ्री राशन मिलै दा लोकें ई लाॅकडाउन बिच्च बी बड़ी गै इ'यै जेहियां स्कीमां आई दियां जेह्दे बिच्च काफी जैदा लोकें ई फ्री दा आनाज थ्होए आ ते लोक बड़ा गै फैदा लै दे इस स्कीमां कशा होर कोई योजना तुस ई जि'यां लोन दियां स्कीमां आई दियां अजकल लोक लोन लेइयै घर बनाई सकदे अपना ते कन्नै गै कन्नै अपने बच्चे ई पढ़ाई दा बी खर्चा चुक्की सकदे हैन होर बी बड़ी स्कीमां हैन जि'यां अस आक्खी सकने अ प्राधनमैंतरी अवास योजना अ'ऊं तुसें ई दस्सी ओड़ी होर बी जि'यां स्कालरशिप स्कीमां आंदियां स्कालरशिप स्कीमां अस आक्खी सकने पोस्ट मैटिक्स स्कालरशिप स्कीमां कन्नै गै सोशल ट्राईव आस्तै बी केईं स्कीमां आंदियां जि'नेंगी यूज करियै बच्चे पढ़ियै अग्गै जा दे ते कन्नै अपने खर्चा चलाई सकदे हैन